मैगं थायगं गैयाब्ला जों जेरै मैगंआथ' जोंना ओ मैगं होनोब्लाथ' बे लाय लाफा कफि मुला बेफोरखौसो होननाय जायो नालाय मारकेटाव जेखौ मोनो बेखौ बिनिखायनो मैगं थायगं गैयि समाव जों न'फोराव माबोरै जों संनानै जायो बेनि थाखाय आं बुंनो सानो मैगं थायगं होनोब्ला जों बेनो बाजाराव जेखौ मोनो न'आव गैयाब्ला जेरै जों गावनि बागानाव मोननाय मानि मुनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ खोन्थाबोखानाय जोंनो मानि मुनि जायोबा बेमारफ्रा मोजां जायो देहाफ्रा मोजां जायो गोरा जायो होननानै बेफोरखौनो जों दासिमबो गोसोआव दङ जेरै जोङो मानि मुनि गिदिर मानि मुनि मानि मुनि फिसा आरो ओ जोग्लावरि नोरसिं बेफोरजोंनो बिदिनो न'फ्राव दाउबो थाखायो नालाय दाउफोरजों फुदुंनानै जानो हायो बा ना गोरानफ्राथ' जोंनाव घरे घरे बयनावबो थाखायो एसे एनैआ जोंथ' टाउनाव बेफोरखौ बायनानै दोनफैखायो आंथ' बयमफ्रावनो ओ मैंगं गैयाबा बेखौनो लायस्लाबनो हायाबाबो बाजाराव थांनो हायाबा बेखौनो आं संनानै जानाय जायो आरो मानि मुनिजोंनो फ्राय जायो जोङो आरो जों ओम बेनि अनगायै जुदि जोंहा न'आव जेबो गैथाराबा माइरं लानानै माइरंजों जोङो ओ अनला संनानै जानो हाबाय अनला जेरै ना गोरान ना गोरानफोरजोंबो गोथाव जायो ना गोरानाथ' घरे घरे बयनावबो थाखायो बेजोंनो गोथाव संनानै जानो हायो आरो आरो बेनि जुदि आरो बेनि अनगा आलुआथ' बयनावबो बार' माससो थाखायो गामियाव बयहाबो गायनानै लाखायो आलुआ मैगंआ जोंना मैगंआव गोलैखाया आलु दालि सबाय बेफोरो जों बेखौनो संनानै जायो आरो आलुआथ' आलु फाजा आलु बाथोन ओम आलु फ्राय बेबायदि बानायनानै जाजाखायो गोबां आइटेम बानायनानै जायो जाजायो आरो आलुआ

बार' मासा थाजोबखायो आलुआ बेफोरजोंनो जों जानाय जायो आरो आरो ओ न'आवनो फ्राय जोङो ओम बानायनानै लानाय जायो आरो जेरै ओ मा होनो मोदोमफुलफोर गायनानै लानाय जायो दालि संबाय दालि दालि आरो मैगंआवथ' पापराबो गोलैया पापरखौबो दालि संनानै जोङो ओ पापरखौबो एवनानै जानो हायो बा आलुखौबो फ्राय खालामनानै जानो हाबाय बेनोसै आरो मैगं गैयाब्ला आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो गामियावनो मोनो जेनबा नों बारियावनो मोनो थास' बिबार दङ दा बोथोराव ओम दैज्लां बोथोराव आरो थास' आथिं मोनो आरो दिंखियिफोरखौबो नों दसे खाब्लानो लामाफ्रावनो मोनलाबायो जों बेखौनो खानानै संनानै जानो हायो आरो थास' बिबारजों मैथाजों जोबोर गोथाव जायो आरो दिंखियाफ्राबो नोङो फ्राय खालामनानै जानो हायो दिंखिया जायोबाथ' हेम'ग्लबिन फ्राबो बारायो देहाफ्राबो मोजांसो बिनि थाखायनो दिंखिया जायोबा मोजांसो गोदोनि जों बांसिनिनो गामियावथ' जोङो मैगंखौनो बाहेरानि मैगंखौ जाखायामोन बाजारनि मैगंखौ बिदिजोंनो जोङो सोलिबोयोमोन बेलासिबाथाय नोङो दिंखिया मैगं नागिरनाय थास' आयथिं नागिरनाय आरो थास' बिबार बारै समावबो मेसेङाव बिथ'रायखौ जायोमोन जोङो आरो माबा बिथरायाबो जोबोर गोथाव जायो एसे मैथा होनानै ओ आथाथा लाथाबथाब बानायनानै जायोबा थास' बिबारा थास' बिथाराय थासआथ' नों गासिबो जाजोबो गुदिनिफ्रायनो थास' बेदरनिफ्रायनो जाजायो थास' बेदर जाजायो थास' आथिं जाजायो आरो थास' बिबार जाजायो बिथ'राय जाजायो बिसं जाजायो ओ बेखायनो बेफोरनो बेस्थ आरो ओंख्रि गैयाबा नों बेफोरखौनो बानायनानै जानो हायो गामियारिफ्राव थाग्राफोरनि थाखाय जोंनो बेस्थ आरो बेनो बेखौनो जोङो गोदोनिफ्रायनो खनसायनानै जानाय जायो आरो बेनोसै आंनि मैगं गैयाबा मा जानाय जायो बेखौनो फोरमायनाय जाबाय